جی میرے حساب سے میرے گاؤں میں اے سی کا کاروبار بہت اچھا رہے گا ابھی وقت کے حالات کو دیکھ کر بھی گرمی کو دیکھ کر میں خود اے سی کے لائن میں ہوں بہت اچھا کاروبار چلتا ہے اور میری دو تین دکانیں بھی ہیں میں نے ڈال رکھا ہے پورنیہ میں قصبہ میں گلاب باغ میں ابھی میں ایک بار عید گاہ میں دکان ڈالنے جا رہا ہوں ابھی سے ڈیمانڈ ہے اے سی کی اتنی کہ میں کیا بتاؤں بہت اچھا کاروبار رہے گا میں لوگوں کو مشورہ بھی دیتا ہوں کہ اس لائن میں گھسیں اور اس میں نالج حاصل کریں کیسے اے سی کا کام چلتا ہے گرمی کے دیکھ کر گرمی بھی بہت ہو رہی ہے آدمی لوگ بہت فورس بھی کرتے ہیں اے سی کے لیے اس کے لیے اے سی کا کاروبار کرنا میرے لیے مناسب رہے گا